اردو اور بنگالی زبان دونوں ہندوستان کے مختلف خطوں میں بولی جاتی ہے اور دونوں ہی معروف زبانیں ہیں یہ دونوں زبانیں اپنے تاریخ ثقافت اور انداز سے مختلف ہیں لیکن وہ ایک ہی منطقی میں مشتر مشترکہ تاریخ کا حصہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تاریخی اور ثقافتی رشتے رکھتے ہیں اردو اور بنگالی زبان کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں جو برطانوی راج کے دوران ہندوستان میں قائم ہوئے دونوں زبان کا استعمال مختلف خطوں میں ہوتا ہے اور ہندوستان تاریخی واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اردو اور بنگالی زبان کے اپنے اپنے ادبی طراز ہیں جو معروف ہیں اردو ادب کی طرف سے معروف شاعری افسانے اور ناولیں ہیں جب کہ بنگالی ادب میں ربندرا ناتھ ٹیگور اور دیگر مشہور ادبھ ادب کے اثرات ملتے ہیں دونوں زبانوں کی فلم اور موسیقی اپنی جگہ رکھتی ہیں اور ہندوستانی فلم انڈسٹری کا حصہ ہیں اردو فلموں کا انداز اور بنگالی فلموں کا اپنا انداز ہوتا ہے اور اور دونوں کا اپنی فلموں میں خود ہی ترقی پر زور دیا گیا ہے